हॅलो साक्षी हांवेन आयकलां की तुवें आतांच सेकेंड हँड बायक घेतलां म्हणून पूण आतां हांवूय चित्ता गो एक सेकेंड हँड बायक घेवपाक पूण तें घेवपाक लागून म्हाजे कडेन तितके पयशे ना तेका लागोन हांव एक लोन काडपाक सोदतां आनी हांवेन आयकलां की ते परिवन सेवा पोर्टल आसा पय तेजेर एक लोन घेवपाक इजिली मेळटा सो तेजो प्रोसिजर बीन तुका कितें खबर आसा जाल्यार तूं म्हाका तो सांगता किद्याक हांवूय चित्ताय की ते हेजेर म्हाका खूब जाणांनी सांगलां की बरें तरेन लोन मेळटा आनी खूब कितें कितें इफ जर तर कितें घेवपाक जाय जाल्यार तेजेर घेतल्यार मातशें जें इंट्रस्ट बीन किदें लागता तें मातशें कमी लागता म्हणून ताका लागून तूं मातशें म्हाका मदत करतलें आनी ती तो प्रोसिजर करपाक किदें किदें डॉक्युमेंट लागतलें तें बीन म्हाका मातशें सांग आनी जो तो प्रोसिजर करपाचो आसा ताका आमगे पयलीच फी जावं कितें तेका पयशे लागतले ते बीन म्हाका सगळें सांगपाक तूं म्हाजें मदत कर